कुमकुम भाग्य सीरियल रहै ओकरामे जे अभिनेत्री प्रज्ञा रहै ओकर ई देखलियै बहुत अच्छा विचार रहै आओर अभीके भी स्टाइल वगैरह जे रहै खाय खाना खायके स्टाइल चलैके स्टाइल कपड़ा पहनैके स्टाइल ई सब स्टाइल जे रहै बहुत बढ़िआँ लागै रहै ओकरे स्टाइलमे कपड़ा वगैरह पहनेके बहुत हम भी कोशिश करलियै पहनलिये एकरा आओर एकता जे रहै महिला बहुत अच्छा प्रकारके रोल लिखलकै सीरियलमे आओर बहुत अच्छा ई सीरियल रहै देखैमे भी बहुत अच्छा देखैमे बहुत अच्छा सीरियल लागलै अऽ अभी भी अभी जे रहै अभी आओर प्रग प्रज्ञामे बहुत जादा तकरारवला सीन सब भी रहै ओकरामे देखैमे रोमान्टिक सीन भी रहै जब रोमान्टिक अभी आओर प्रज्ञा होइ तऽ देखैमे भी बहुत बढ़िआँ लागै रहै आओर सब भी सास वगैरह भी जे जहाँ सब ओकरो परिवारके पिक्चरमे रहै ओ सब भी बहुत अच्छा स्वभाव विचारके रहै आओर ओकरो घर वगैरह हरचीजके माहौल जे रहै सबकिछु ठीक रहै